ہلو جی جی جی اچھا تو بھائی کب جانا ہے آپ کو پرسوں جانا ہے اچھا تو چھوٹا بازار ہی جانا ہے یا کہیں اور بھی جانا ہے اس کے علاوہ اچھا اچھا ادھر کے سائڈ ہی گھومنا ہے اچھا تو جی جی فری ہے اور آپ کو کہاں سے پک اپ کرنا ہے لکشمی نگر سے ٹھیک ہے بھائی اور آپ کتنے لوگ ہو ویسے چلو اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی لکشمی نگر سے پک اپ کرنا ہے آپ کو چھوٹا بازار اچھا اچھا پرسوں ٹھیک ہے بھائی تو آپ مجھے ٹائمنگ بتا دیجیے گا کب پک اپ کرنا ہے اچھا صبح نو بجے اور آپ کو ڈراپ آؤٹ کب کرنا ہے واپس کب تک لانا ہے رات میں دس بجے تک ٹھیک ہے بھائی ہو جائے گا بھائی پورے دن کا تو آپ لگ بھگ ہو جائے گا چار سے پانچ ہزار کے بیچ میں ہو جائے گا آپ کا جی نہیں بھائی آج کل ایسی ہی ریٹ چل رہیں اتنے ہی ریٹ چل رہے ہیں تیل کے بھاؤ بھی بڑھ گئے ہیں نا آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے پیٹرول کے بھاؤ کتنے آسمان چھو رہے ہیں جی آپ کے لیے کر لیں گے کوئی دقت والی بات نہیں ہے آپ ایک بار فائنل بتا دیجیے آپ پرسوں کو اگر پکا آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ آپ کتنی مطلب کتنا آپ کا بجٹ ہے ساڑھے تین تو نہیں ہو پائے گا بھائی کوئی بات نہیں ہم آپ کو اڑتیس سو تک کر دیتے ہیں تین ہزار آٹھ سو اچھا ٹھیک ہے بھائی تو پرسوں ملتے ہیں انشاء اللہ ٹھیک ہے اوکے اوکے